औ बाजै आं माबानिमोन बाक्सानिमोन मानो होनब्ला आं काजलगावजों बेंथलआव थांनो नागिरदोंमोन आङो काजलगावनिफाय औ बिनिफ्राय ओरैजाय लामाया माबायदिथाय औ औ औ

औ बिसिबां लायो फिरफिलिफ्रा बिसिबां लायो फिरफिलिफ्रा लांदां एखदम बार जालांसैमोन आङो ए बिदिनो लांदां बिजोंनो थांसै आं ओमफ्राय बाजैआ दाहाय आं बेंथलआव सौहैब्ला जेरै आर बेंथल बाजारनि बोरैजाय थांनांगौ बेखौ बुंब्लानो जाबाय

औ बिदिब्ला

बिसिबां औ ए होथ औ औ एसे थाबायनांगोन नामा औ औ औ ए आं सानदोंमा ससे गारिआनो थमब्लेथ थाङो नामा औ औ दे दे

औ

औ औ औ औ डकुमेन्टसफ्रा डकुमेन्टसफ्रा थिख बानायखाबाय दा फाइलफ्रा फाइलफोरखौ आङो दा सहै सहैब्लानो आंनो हरब्लानो जाबाय दसे दै लोंसै ब्लथ थांसै आङो औ नै माबा मोनबाय आङो माबा खदमथ'लि

औ अरजाया लामाया एसे मोजां मोजां मोनहांबाय नै लामाया एसे मोजां मोजां मोनहांबाय लामाया एसे स्लिम स्लिम मोनहांबाय औ लामाया एसे स्लिम स्लिम मोनहांबाय औ दे मानि मोनहैखासिगोन आङो मोनहैखासिगोन सिन्था खालाम नांला मोनहैखासिगोन औ दे दे दे दे दे दे